हा मां तव्हांखे ॿुधाए सघां थी त गुगल होम ऐं एमेजॉन इको जे जहिड़ा वॉइस कंट्रोल होम घर खे असिस्टेंट करे उनजो उपयोगु करे सभिनी खां उन्हनि खे नियंत्रण में रखी सघूं था ऐं इन्हनि खे कुझु इन्हनि जा कुझु फ़ाइदा ऐं कुझु नुकसानु बि आहिनि पहिरीं फ़ाइदनि जे बारे में तव्हांखे ॿुधायां थी त लाइट खे कंट्रोल असां करे था सघूं असां पंहिंजी आवाज़ सां आवाज़ कमांड सां लाइट खे चालू ऐं बंदि डिम ऐं फूल करे सघूं था ॿियो असां पंहिंजे घर जी सिक्योरिटी जो बि इस्तेमालु करे सघूं था जीअं त अॼुकल्ह स्मार्ट ताला थी विया आहिनि कैमराऊं थी वियूं आहिनि उन्हनि खे असां कंट्रोल करे सघूं था टियो असां पंहिंजो एंटरटेंटमेंट लाइ असां पंहिंजे म्यूजिक मीडिया खे ॾिसी सघूं था वॉइज कमांड सां असां उन्हनि खे कंट्रोल करे सघूं था चौथो असां रिमाइंडर यानी की असां यादि ॾेआरण लाइ पंहिजे अलार्म सैट करे सघूं था यादि ॾेआरण लाइ गा ॻाल्हि असांखे यादि ॾेआरणी आहे पाण भूलजी था वञू जीअं दवाऊं वठणियूं आहिनि टाइम टाइम ते त उन्हनि जा रिमाइंडर सैट करे सघूं था अलार्म बि सुबुह उथण लाइ असां उन खां सैट करू सघूं था ॿियो असां घर जे एटमॉस्फेयर सां लाइ बि असां हे इयो स्मार्ट डिवाइजन खे हिकु कमांड सां कंट्रोल करे सघूं था जीअं रूटीन पंहिंजा उहो उन्हनि पंहिंजे रूटिननि खे सैट करण सां करे सघूं था ऐं ॿियो त

फ्री ऑपशन सां कमु आसानु थी वियो आहे इन्हनि ॻाल्हियुनि सां असांजो कम ॾाढो आसान थी वियो आहे मल्टीप्लाई स्मार्ट डिवाइजनि सां ईअं पलेटफॉमनि सां असां ॾाढियूं ॻाल्हियूं जल्दी करे सघूं था रूटीन खे कंट्रोल करे पाण उओ ॻाल्हियूं हिन में सैट करे सघूं था हाणे नुकसाननि जे बारे में ॿुधो इन्हनि सां नुकसानु ईअं आहिनि जीअं आवाज़ु असाइंमेंट सां हमेशह लिसनिंग मूड में रह रहणु खपे जो कुझु ॾाढो नुकसानु आहे असां पंहिंजी प्राइवेसी खे कंट्रोल नथा करे सघूं सभई स्मार्ट डिवाइज असाइंमेंट ऐं कंप्लीट थी सघनि था